ہندوستان ایک کثیر ثقافتی کثیر مذہبی اور زبانوں سے بھرپور ملک ہے جہاں صدیوں پر محیط تاریخ نے مختلف ثقافتی روایات اور عقائد کو جنم دیا ہے ذیل میں ہندوستان کی کچھ نمایاں ثقافتی روایات اور عقائد بیان کیے گئے ہیں ہیں ہندوستان کی نمایاں ثقافتی روایات اور عقائد مشترکہ خاندانی نظام ہندوستان میں روایتی طور پر کئی نسلوں پر مشتمل خاندان ایک ساتھ رہتے ہیں بزرگوں کا احترام اور ان کی خدمت کو ایک اہم اخلاقی فرض سمجھا جاتا ہے مذہبی تنوع تنوع ہندو ہندومت اسلام بدھ مت سکھ مت عیسائی عیسائیت اور جین مت جیسے مذاہب کا گہرا اثر ہے مختلف توہرا جیسے دیوالی مختلف تیوہار جیسے دیوالی ہولی عید گرونانک جینتی اور کرسمس یہاں قومی خوش و خروش سے منائے جاتے ہیں